म्हाका न्हू थ्रिलर मुवीज हॉरर मुवीज बीन खूब आवडता सगळ्या चड म्हाका हॉरस मुवीज आवडता आनी हांव पयल्यार सुद्दां सावथ इंडियन मुवी बीन पयता आनी म्हाका हाली हालींची रिसंट मुवी म्हणल्यार सगळें आवडटी म्हणल्यार अमारन इतली बरी मुवी ती तिजी स्टोरी लायन खूब बरी आसा खूब इमोशनल आसा तें पूण म्हाका आवडली कितें पूण वर्श हांव चड इमोशनल बी मुवी पोवपाक वसता पूण म्हाका अमारन ही मुवी खूब खूब खूब आवडली तशें न्हू अशी डिवोशनल मुवीसूय आवडटा जशें आमचें कांतारा बीन आसा तशें आनी मा सगळ्यांत आवडटी फिल्म त्या पयलीं पासून म्हणटी थ्री इडियट्स इतली बरी स्टोरी लायन फ्रेंडशीप दाखयल तितू स्ट्रगल्स दाखयल तितू कशें आं आजर आमचे कितें डिफिकल्टी येता जाल्यार कशें तरेन ताका फेस करचे हेय दाखयल तितू